हँ सर हम अहाँके जे छै से कैब गाड़ी बुक केने रह हमरा बहुत लेट भए रहल यऽ लगभग एक घंटा लेट भए गेल हँ अभी तक अहाँके गाड़ी नहि आयल हँ से जल्दी सॅं जल्दी अहाँ अपन गाड़ी भेजियौ नहि तऽ हमरा लेट भए रहल छै लेट भए जेतय तै दुआरे हम इएहै कहब अहाँके जे जल्दीसॅं अहाँ अपन गाड़ी भेजियौ जे हम अपन जगह पर जेबै